हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश ये क्या है कि आदिवासी क्षेत्र कहलाता है यहाँ पर ज्यादातर लोग अंधविश्वास में बिलीव करते हैं जैसे कि आए दिन देखा जाता है जब कोई किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं पहले घरेलू नुस्खे करके और अंधविश्वासों में ज्यादा भरोसा करके उसका उपाय करते हैं जैसे लू लग जाती है हमारे यहाँ पर गर्मी के समय में जब लू लगती है तो उसको इलाज नहीं कराएँगे उसको क्या करेंगे कि नीम के पत्ते के पानी में उसके पैर धुलाते हैं हाथ धुलाते हैं उसको होगड़ा सुलाया जाता है बिने कपड़े के और फिर उसमें उसको नीम की पत्ती से पानी झटक कर उसका लू उतारते हैं ऐसे ही हमारे इसमें क्या था पीलिया होती है तो पीलिया में क्या करते हैं लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते इसमें क्या करेंगे वो जाएँगे बाबा लोग के पास में चूने के पानी से हाथ धुलाएँगे गन्ने का जूस खिलाएँगे गन्ना खिलाएँगे कि इससे उनकी पीलिया हट जाती है ऐसे ही हमारे यहाँ होता है चेचक जिसको है ना बड़ी माता भी बोलते हैं वो चेचक के समय में हम उसका चिकन फॉक्स का इलाज नहीं कराते हैं हमारे यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जिनको चिकन फॉक्स होता है उनकी माताएँ सात दिन तक पाँच दिन तक देवी माँ के पास नीम के पत्ते लेकर जाती है और पानी चढ़ाती है नंगे पांव जाती है और सातवें दिन फिर ले जा के बच्चे की पूजा करवाते हैं और फिर मानना है लोगों का कि चेचक ऐसे ही ठीक होता है ऐसे कई प्रकार की चीजें हमारे यहाँ पर चलती है और इसके कई दूर पर परिणाम भी हो जाते हैं जब हम इलाज नहीं करा पाते हैं तो बहुत नतीजे ऐसे सामने आते हैं जिसमें कि कई पेशेंट तो हमारे मर जाते हैं